हाँ चंद्रयान थ्री लॉन्च किया भारत सरकार ने तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो न्यूज दिलचस्प दिल को छू गयी चंद्रयान थ्री को लॉन्च करने की वजह चंद्रमा पर सर्च करना है चंद्रमा की सतह के जीवन व्यापन कर सकते हैं या नहीं भविष्य में इसलिए चंद्रमा की खोज करना हमारे विज्ञानों का लक्ष्य है और भविष्य में वहाँ पर घर बनाने की संभावना कर रहे हैं वैज्ञानिक अच्छा है चंद्रमा पर जाना देश में नंबर वन है जिससे भारत साउथ पोल पर गया है चंद्रमा के उपर देश का सबसे बड़ी न्यूज है और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा के हमारा देश आगे बढ़ रहा है